हेल्ल' अ सोरमोन मामोन

बैसागोनि जुमाय नों लोंनो माइब्रानि दङ दङ पास बोसोर जानाय दङ दस केजि संना दोन्दों पास बोसोर जानायनिबो दङ माइब्रा माइब्रा रोसि जायो जायो बिराद मोजां जायो गोदै मोजां जायो पास बोसोरनिखौसो मोननांगौ जौखौ माइब्रा अ मोजाङानो बे खननैसो बर अ बैसागोनि बिराद मोजां अ ओं दामआ हले आङो माबा लायो अ

बथलसेयाव माबा लायो आं पन्सास ताका अ बारा लाया दामखौ पन्सास ताका लायो आरो इसे इसे गदायबो संना दोनबावदों जौखौ जागोन जागोन दे अ अ अ जायो माबा उनाव जागोन जागोन उनाव आरो इसे गदाय संबावदों बेखौबो लांनो हागोन नायनानै अ मोजांखौ अ जागोन

माबा हा लायनो हागोन र' माबा इसे रायज्लायबाव जौ संनाया बिराद कस्त' फैसाखौ इसे मोजां होनांगोन थगाय नाङा अ अ बिराद कस्त' दङ जौ संग्रायाबो जौआबो ओरैनो जाया नालाय आं संना फानग्रायासो मिथियो दि नों बायग्रासो ना कस्त' दङ माबा दङ अ बैसागोनि आं संखाना दोनबायानो गोदो अ पन्सास ताका आं थाइसेयाव पन्सास ताका लांनो हागोन बिदिबा आं रावनोबो हरलिया आरो नोंनोनो माबाखासिगोन बिदिबा बैसागोखौ मोजाङैनो माबाथारनो माबा जादों ना अ थांनांगोन बिदिबा नोंसोरनियावबो बैसागुआव अ अ मोसाना फैनो जौ इसे लोंनानै माइब्रा इसे लोंनानै

अ अ बिदिबा नोङो एप्रिलनि पन्द्र' सैद' तारिकाव लांफैखानांगोन अ बेयावहाय लांफैबानो जाबाय जागोन दे देह अ अ नों मिथिखायोना बोसोर गोदाननि आं आरो बाखि होखाया जौखौ होन्दों बोसोर गोदाननि बाखि होखाया होन्दों आङो फैसाखौ होखाना लांनांगोन आरो अ अ दे होनबा ना दोन्थ'नोसै देनां फैबा रायज्लायगोन दे देह